जी हमें डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना करने के लिए हमें अपने क्षेत्र में साफ सफाई का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा जिससे हमारी यह बीमारियाँ रूक सके और लोगों को यह बीमारिया पहुँच न सके मलेरिया और डेंगू बीमारियाँ यह सब बहुत ही अच्छी बीमारियाँ नहीं हैं इनमें लोगों को बहुत ही कष्ट होता है जिससे वह बुखार में तड़पते रहते हैं और इन्हें कभी कभी ज़्यादा होने कारण हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है जिससे गरीब प्रा गरीब लोगों की आर्थिक व्यवस्था में दिक्कत आ जाती है मलेरिया और डेंगू बुखार जैसे बीमारियाँ बहुत ही आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं तो हमारी यह गुज़ारिश है कि अपने क्षेत्र अपने जगह पर आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ पर साफ सफाई रखें जिससे यह सब बीमारियाँ समाज के लोगों में कम फैले और हम स्वच्छ रहें जिससे हमारे शारीरिक जीवन और शारीरिक स्वास्थय में कोई बदलाव न दिखे जिससे हम स्वस्थ रहें और अपने अपने लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके क्योंकि हाँ अगर हम बीमार रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे तो मेरा यह गुज़ारिश है लोगों से और प्रार्थना है कि अपने जीवन में कुछ नियमों का भी पालन करें जिससे हमारे जीवन में यह बीमारियाँ कभी न आ सकें और यह दूर रहे